ہندوستان میں فیشن بہت بڑھ گیا ہے پہلے زمانے میں لوگ سوٹ شلوار پہنتے تھے اور اب کے زمانے میں بہت بدلاؤ آ گیا ہے اب آ کر سوٹ پلازو چل گئے تھے اور اب تو اتنے نیو نیو طریقے کے کپڑے آ گئے ہیں لڑکیاں لڑکوں کی طرح کپڑے پہنتی ہیں اور بھی کچھ نئے نئے لکس سامنے آئے ہیں جو کہ بہت اچھے بھی لگتے ہیں لیکن بدن چمکتا ہے اس لیے وہ ہمارے لیے کمفورٹیبل نہیں ہیں ہم تو فراک سوٹ یا کرتا شلوار ہی پہنتے ہیں اور ہمیں اس میں ہی کمفرٹیبل لگتا ہے